ट्रेवल्स से हलो हाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ तो आप ट्रेवेल एजेंट बात कर रहे हैं अच्छा तो यहाँ पर आपके क्षेत्र में कौन सी जगह घूमने वाली है अच्छी और कहाँ का क्या चार्ज है सो पहले बताइए अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा तो यह कि आप भैया लोकेशन तो आपने बता दिया इसका जो है सो चार्ज क्या लगेगा जैसे आपने दरभंगा का बताया और यह समस्ती इसका चार्ज क्या होगा अच्छा हम्म अच्छा अच्छा बहुत कॉस्टली चार्ज है सर आपका

हाँ लेकिन फिर भी बहुत इतना कॉश्टली चार्ज है हम्म नहीं फ़ैसलिटी तो है लेकिन आपका चार्ज बहुत ज़्यादा है अच्छा तो आपको जितना भी मंदिर है सभी मंदिर आपको घुमाना है अच्छे से मुझे आपको ले जाना है ठीक है और फिर मैं आपको पैसे दूँगा ठीक है ओके ओके ओके